जय झूलेलाल महाराष्ट्रा में सॼे दुनिया में अॼु कल्ह वापारी जामु थी विया आहिनि विकिणण वारा जामु थी विया आहिनि ख़रीदार घटि थी विया आहिनि ख़रीदार अॼु कल्ह ऑनलाइन बि ख़रीदारी कनि था ऐं ॿियो दुकाननि ते बि वञनि था पर असां दुकाननि जे असांजो मेन मूल कारणु आहे त ग्राहक खे सही अघ में सही शइ मिले ऐं हुनखे पसंदीअ जे हिसाबु सां मिले जे कॾहिं हुन शइ में कुझु बि असांजे चवण जे अनूसारु कुझु बि घटि वधाई आहे त असां हुनखे शइ बदिली करे ॾींदा आहियूं ऐं हुनजी जे कॾहिं हू नथो खणी सघे माण्हू वज़नु वधीक आहे त असां हुन जेके घर बि पहुंचाईंदा आहियूं ऐं असां कोशिशि कंदा आहियूं त भई उनखे ईअं न लॻे भाई मूंखे कंहिं फुरियो आहे असांजे हिन रणनीतिअ जे करे असां अॼु कामयाबु आहियूं ऐं छाकाणि त असांजे माण्हुनि जे मन जी ऐं हो कीअं कमाए रहिया आहिनि कीअं ख़र्चु करे रहिया आहिनि असांजो हुनमें उनजो एहसासु आहे हिनकरे असां कोशिशि कंदा आहियूं त ग्राहक खे जेका आहे सही शइ मिले जीअं असांजो असांते हुनजो विश्वास क़ाइम रहे ऐं ॿीहर हू असांखे ई अची मिले ऐं जेका बि हुनजी मन असांखां घटि वधाई थी हुजे हुनजो ख़ुलासो करे ऐं असां हुनजो भरपाई कयूं